मैथिली चूँकि हमर मातृभाषा छी तैँ हम अपन बालपनेसँ अपन माता पिताके मुँहसँ सुनलहुँ आ सिखयके हमरा कोनो आवश्यकता नहि पड़ल मैथिली भाषा हम नेनपनेसँ अपन माता पिताके मुँहसँ सुनलहुँ अपन मित्रक मुँहसँ सुनलहुँ तऽ एहिमे सिखयके आवश्यकता कोनो कहियो पड़बे नहि कयलक आ मैथिली भाषाके जहाँ तक अनुभवके बात छै तऽ हमरा आन भाषासँ मैथिली भाषा सर्वाधिक प्रिय अछि मैथिली भाषा हमरा सर्वाधिक मधुर लगैत लगैत अछि कियाकि अहाँ जँ मैथिलीमे ककरहु गरियेबो करबै तऽ ओ मधुरे प्रतीत होयत आ मैथिली भाषाके लिखित रूप जे होइत छै आ जकरा जे लिपिसँ लिखल जाइत अछि आ जकरा

जाहि तरहसँ हिन्दी भाषाकेँ देवनागरी लिपिमे लिखल जाइत अछि ओहि तरहक तिरहुत लीपिमे जे छै मैथिलीकेँ लिखल जाइत अछि आ तिरहुत लिपि हमरा बड नीक लगैए मैथिलीसँ हमरा बच्चेसँ बड बेसी अछि आ मैथिली भाषा हम चूँकि बिहारमे रहैत छी मिथिलाञ्चलमे रहैत छी तऽ मैथिली भाषा हम सदिखन उपयोग करैत छी अपन घरमे अपन आङ्गनमे अपनासँ पैघ अपनासँ छोट सभसँ हम मैथिलीमे अनुवाद करैत छी मैथिलीमे बात करैत छी ताहि द्वारे हमरा मैथिली बड प्रिय अछि आ मैथिली एकटा कहबे केलहुँ जे मधुर आओर भाषा अछि हमरा ताहि द्वारे पसन्द अछि